جی میرا نام انجلی ہے کیا میری بات ایمرجنسی سپورٹ لائن سے ہو رہی ہے جی کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں جی میرے یہاں تعمیراتی کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لینڈ لائن وائرنگ منقطع ہو گئی ہے آپ اس کو جلد سے جلد مشکل کو آسان کر دیں جی ہم آپ کی درخواست پر قدم اٹھائیں گے